जियां अऊं दस्सना तुसेंगी डोगरी दा जेह्ड़ा फेमस डांस ऐ जेह्ड़ा नाटी जियां नाटी आई गेआ जियां परमिश वर्मा आई गेआ ओह् बड़े शैल गाने गांदा जियां डोगरी फेमस आई गेआ सरस भारती आई गे रमालो राम जियां पार्टी जंदी उंदी सारी पार्टी आइयै ते डोगरी च गाना गांदे ते ओह् डांस बी बड़ा शैल अच्छा करदे न जेह्ड़े रोमालो राम सर न ओह् इत्थै कालेज बी औंदे न कालेज बी आइयै पंदरा अगस्त जां छब्बी जनबरी दा कोई बी ओह् होवे ते ओह् आंदे न इत्थै अपना प्रोग्राम करदे न ते प्रोग्राम करियै ते गाने गांदे न ते कन्नै गै ओह् डांस बी बड़ा शैल करदे न इस करियै ते ओह् जेह्ड़े फेमस होई गे न